हिंदी भाषा की कुछ अनोखी बातें क्या ही बताएँ हिंदी ख़ुद एक अनोखी भाषा है यह हमारी राष्ट्रभाषा है और जैसे अंग्रेज़ी शब्दों में एक मतलब के कई मतलब होते हैं पर हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है हिंदी भाषा में एक शब्द का एक ही मतलब होता है और अंग्रेज़ी भाषा में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो शब्द शायद किसी किसी को सम्मान सम्मान नहीं देता है जैसे कि योर योर्स और हेयर देयर पर हिंदी भाषा में हम सम्मान सम्मान के साथ किसी को आप आईए बैठिए इस तरीक़े से बोल सकते हैं जो लोगों को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है और वो आपके प्रति आकर्षित होते हैं हिंदी भाषा केवल मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है यह बाहरी देशों को बाहरी देशों से आए लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है और वो भी हमारी इस भाषा को सीखने का प्रयत्न करते हैं जब हम किसी बाहरी देशों के लोगों को हमारी भाषा बोलते हुए सुनते हैं या देखते हैं तो उससे हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है जैसे कि अमेरिका लंडन से जो भी लोग मध्य प्रदेश घूमने आते हैं जब हम से हिंदी में बात करते हैं तो हमारा सर गर्व से ऊँचा हो जाता है कि हमारी हिंदी भाषा इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उन्हें भारी देशों से भी प्यार मिल रहा है और बोलने का ढंग बोलने की ढंग की बात की जाए तो जब हम किसी को बोलेंगे कि आप आइए बैठिए नमस्ते कैसे हैं आप तो इस इस वर्ड में ये मतलब ये शब्दों में ही इतना सम्मान होता है कि इंसान आपका आचरण समझ जाता है कि आप कितने अच्छे हैं